कल्ह मां छुरी वरिती पड़ टुटी बि पई मुॾी बि निकिती ऐं कमु जी न हुई धार बि तेज़ ई न हुई सुठी न निकिती